نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں دِلّی میں بہت دنوں سے سفر کر رہی ہوں رات میں کبھی دیر رات میں کبھی شام تک لیٹ لوٹ جاتی ہوں گھر لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کبھی کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوا ہے اس لیے دہلی بہت سیف لگا مجھے کیونکہ بہت ہاں ہوت ہوگا کبھی کہیں کہیں ہو رہا ہوگا ایسا جو بدتمیزی کر رہے ہیں ڈرائیور اور کیا نام ہے نشہ نشہ کر کے گاڑی چلا رہے ہوں لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ کبھی دہلی آنا چاہیں تو اکثر اولا یا اوبر کا ہی سہارا لیں کیونکہ یہ اولا اور اوبر میں سیف رہتا ہے اور اچھا بھی رہتا ہے میٹرو بھی اچّھا ہے سب سے اچّھا میٹرو ہے اگر میٹرو کا ٹائم نہیں ہے تو آپ اولا اوبر کا ہی سہارا لیں کیونکہ اس میں سیف رہتا ہے اور باقی لوکل آٹو سے ہی آٹو سے بچیں کیونکہ اکثر ہو سکتا ہو لوکل آٹو والے ہی ایسا کرتے ہیں نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں اس لیے لوکل آٹو سے بچیں اور اولا اوبر کا ہی اور میٹرو کا سہارا لیں